म्हज्या डिग्रीच्या कामा खातीर म्हज्या पी एच डी थिसीसाच्या कामा खातीर म्हाका गोंयातल्या मुंबय हें बरेंच फावटी वयचें पडटा आनी अचानक वयचें पडचें कारणान म्हाका ट्रेनीच्यो टिकेटी इजिली गावना म्हणटकी म्हाका बसीन वयचें पडटा आतां बस म्हणटगीर एक तर म्हाका ट्रेवलरस नाल्यार म्हाका एसटीन वयचे पडटा आतां ह्यो बसी जेन्ना आमी एस टी म्हणटात तेंची परिस्थिती इतली बिकट आसता की जेन्ना गाडी गडगडत्या रस्त्यार वयता तेन्ना भेंड सामकें मोडून हातीन येता आनी तो त्रास जो आसा तो त्या दिसांनी कळाना पूण येतगीर शार पांच दीस कमर सामकी जाप दिता आतां ह्या आव्हानांच्या फुडें म्हाका फक्त अशें दिसता की त्यो बसींची परिस्थिती सुदारपाक जाय तेज्याच वांगडा बसींची परिस्थिती वायट जाल्यार रस्ते बरें ना म्हणून आतां खंय तरी रस्ते मातशें रस्त्यांचे सुदारीकरण चल्लां पूण त्या बसींक सर्विसींगाची खूब गरज आसा